ड्राइंग या पेंटिंग जैसी कलाओं को शुरू करने के लिए बच्चों की जो सही उम्र होती है वो तीन से चार साल की उम्र होती है क्योंकि इस उम्र में बच्चों को कलर बहुत अच्छे लगते हैं और कलर बहुत अच्छी तरीके से समझ में आते हैं इसलिए तो बच्चों की उम्र कला यानि कि ड्राइंग या पेंटिंग वो तीन से चार साल और पाँच साल के बीच ही होनी चाहिए